एक लाख दू सए पाँच लाख दू सए चौबन आठ लाख तीन सए चारि लाख आठ सए छत्तीस छओ लाख तीन सए चौबीस